हेलो के बोलै छी अहाँ सुबोध जी बोलै छी की जी जी हमर नाम दीपू कुमार हो गेलक हम जिला अथीसे बोलि रहल छी रिपोर्टसे अहाँके कहली अइ कि रउवा अहाँ एस्टेट लेवलमे खेलै छिए हम स्टेट लेवलमे खेलै छिए जी जी जी हम सोचै छिए कि एस्टेट लेवलसँ हाइ क्वालिटीमे अन्तर्राष्ट्रीय किरकेटमे खेलैके चाहै छी तऽ ताहिके बारेमे अहाँ की हमरा राय विचार दै छिए जी तऽ हमरा ई अहाँके समस्या छलै कि हम सोचै छिए कि एस्टेट लेवलसँ हाइ मतलब अन्तर्राष्ट्रीय लेवलमे खेलैके चाहै छी एहिमे हमरा अहाँ सपोर्ट करबै तब नहि होतै एहिसेमे अहाँ हमरा जौन तरहसँ अहाँ सपोर्ट करबै हम ओहि तरहसँ तैआर छी अहाँ हमरा एहि बारेमे बतैऔ ने किछु जी जी जी तऽ आओर हमरा साथमे तऽ बहुत लइका छलै हम सोचै छी जे हमरा सम्पर्कमे जे छलै ने एकरे हम लेकर आबैके चाहै छी कि अहाँके पास अहाँके मतलब कहाँ मिलबै छलै अहाँ सीतामढ़ीमे कहाँ मिलबै जी जी तऽ जी तऽ डुमरामे हमसब डुमरामे हवाइ फील्डमे एबै की अहाँसँ मिलै छलै जी जी जी तऽ यहाँसँ जी यहाँसँ हमरा कतेक कते कहाँसँ कहाँ जाइके पड़तै अहाँ रउवा हमरा बताएब तबने जी हम जानकी स्थानमे अभी छली मतलब जी जी जी हम ऑटोसँ पकड़िके आबि जेबै डुमरामे अहाँ एड्रेस बताइ देबै ने तब जी जी तऽ यहाँसँ शान्तिनिकेतन जाइके पड़तै कि कतऽ रउवा अहाँ बतेबै तब ने हमरा तऽ नहि जानकारी छै जी जी तऽ हम आ रहल छी अहाँके पास तऽ हमरा बड़ा अच्छा लागलक अहाँ रउवासँ भेँट कऽ कऽ धन्यवाद भैया